एड्युकेशन हिक अहिड़ी आहे जंहिं में ॿाहिरि ॿारु पढ़णु घुरिजे पर स्कूल में अॼुकल्हनि जी ॿारनि जी जेका आहे संट आहे असी खां मथे आहे हिक क्लास में ॿारनि जी फ़ंडिंग जाम घटि थियूं अचनि फीस जाम जेके ॿार भरनि ता उहे घटि था अचनि छाकाणि त करोना काल में जेके तकलीफ़ु माण्हुनि ॾिठियूं आहिनि हुनखां अञा उबिजा नाहिनि उननि जूं नौकरियूं हली वेयूं आहिनि इनकरे स्कूल में ॿार त वधीक आहिनि पर ॿारनि खे संभालनि फ़ंड्स कोन्हनि फ़ंड्स इनकरे न आहिनि छाकाणि त अॼु हर को सम्झे थो भई छा आहे करोना हिक त सभिनी खे हिकदमि हलाए छॾियो हुओ माण्हुनि वटि पैसो न रहियो आहे माण्हुनि जो धंधो घटि थी वियो आहे त हो फ़ंड बि नथा अॼुकल्ह ॾेइ सघनि न त पहिरों हूंदो हो की माण्हू फ़ंड्स ॾींदा हुआ फिर डोनेशन ॾींदा हुआ जाम स्कूलुनि में हिकु हिकु जेको समर्थ हूंदो उहो पंज ॾह ॾह ॿार डोनेट हुननि जूं फीसूं डोनेट कंदो हुओ पर अॼुकल्ह उहो कान्हे असांखे जेके ॿार असांखे पढ़ी विया आहिनि पढ़ी विया आहिनि तव्हांजा जेके एक्स इस्टुडेंट्स आहिनि उन्हनि खे रिक्वेस्ट करणु खपे जीअं उहे फ़ंड्स ॾेई करे हिकु हिकु ॿारु खणी करे डोनेट करे स्कूल खे हलाएनि चङी तरह स्कूल में फ़ंड्स या त स्कूल में फ़ंड कनि जिअं ॿार आहिनि जेके नथा एफोर्ड करे सघनि फीस भरण उन्हनि खे फीस माफ़ु कई वञे ऐं मैनेजमेंट खे बि थोरो समुझणु खपे हिन ॻाल्हि ते जीअं उहो हम्म संभाले खणनि पर छा कंदा महांगाई वधी वेई आहे फीस बि वधी वेई आहे टीचर जी सॅलरी बि वधीक आहिनि घणियूं आहिनि इनकरे इहो फ़ंड असांखे ॿाहिरां इकठा करिणा खपनि या लाइक जीअं फौजी फ़ंड्स हूंदा आहिनि गवरमेंट ॾींदी आहे फौज वारनि खे हर स्कूल में फॉर्म्स ॾींदी आहे तीअं कंहिं स्कूल ट्रस्ट बि करे सघंदी आहे हिकु फॉर्म ॾेई करे कुझु करेक्शन करे ॿारनि जी एड्युकेशन कंप्लिट करे सघंदी आहे